रनिंग शूज़ ते में तुसेंगी सनां ते में जेह्ड़े शूज़ होंदे न जेह्ड़े मतलब अपने रनिंग आह्ले बैटर होंदे न दौड़ लानी होंदी ऐ तो मतलब जेह्के रेसर होंदे जेह्ड़े दौड़ लांदे न ओह् शूज़ यूज़ निं करना होना क्योंकि ओह् शूज़ मीं कंफ्टटेवल हैनी होंदे क्योंकि अपना अपना अपना बंदे नै अपना कंफ्ट दिक्खना होंदा ऐ ओह् निं दिक्खना होंदा कि कोह्दे कन्नै बंदा जैदा करी सकदा ऐ जैदा मैंह्गे शूज़ मैंह्गे शूज़ लेइयै में कक्ख करना निं ऐ क्योंकि हां अगर में नैशनल लैवल स्टेट लैवल खेलना होए ते फिर तां है कि चाहिदे पर में तां बी जेह्ड़े में शूज़ यूज़ करना होन्ना नाइकी ब्रैंड़ दे जोमैक्स दे ओह् यूज़ करना होन्ना क्योंकि मेरे लेई जैदा कंफ्टटेवल शूज़ उऐ न ओह् बी में जेह्ड़े ऐथलीट होंदे न बड्डे बड्डे ओह् ट्राई कीते दे उं'दे शूज़ बी मगर मिगी जैदा कंफ्टटेवल ऐनी होये क्योंकि अपने अपने पैर दा कंफ्ट होंदा ऐ मीं ओह् शूज़ जेह्ड़ा टाईट लगदा क्योंकि ओह्दे कन्नै ना पैर ना थोह्ड़ा कसोई जंदा ऐ जेह्दै कन्नै मतलब दौड़ ऐनी लान होंदी करोए दे बूट जेह्ड़े होंदे उं'दै कन्नै बंदा इन्ना दौड़ी निं सकदा ऐ इन्नी खास ते इ'यै आखना केह् भाई में ते जोमैक्स दे गै यूज़ करना होन्ना नाईकी दे शॉप पर जाना भाइये गी बंदा जेह्ड़ा बी होऐ सामनै उस्सी आखना जोमैक्स दे शूज देओ नाईकी दे मैं चाहिदे चाहिदे केह् लैने गै लैने पैसे देइयै लैने ते ओह् लेई लैन्ना जाइयै ते ओह्दे बाद ओह् लाइयै दौड़ लाना क्योंकि इक ते ओह् शूज़ बड़ा जैदा लाईट बेट ऐ उप्परों जेह्ड़ा थ'ल्ले आह्ला सोल ऐ ना सपंज टाईप दा ऐ ओह् ते लाई ना पैर रखदे ओ ना इन्ना कंफ्टेवल फील होंदा ना बंदे दा सलिप बी नि करदा ट्रैक पर ओह् ते ना गै ओह्दे कन्नै जैदा ओह् बंदे दा पैर कुछ ओह्दे थ'ल्ले ओह् लग्गे दा स्परिंग लग्गे दा शोटा जेहा हल्का जेहा ओह्दी बजह कन्नै बंदे दा पैर ऐ ना जेह्ड़ा बैंड जैदा होंदा ते स्हेई लगदा ओह् ओह्दै बाद एह् ऐ कि मतलब क्लाथ दे बारी आई ते क्लाथ में तुसें सनांऽ ते जेह्ड़ा ऐ गर्मियें च में टाईटी पाई दी होंदी अन्दरों अन्दरों दे उप्परों मतलब शार्टस टाइप टाईटी होंदी जेह्दे बिच्च दौड़दे न बंदे ते उप्परो सैंड पाई दी होंदी ऐ क्योंकि जादा कंफ्टेवल एह्दे बिच्च गै कंफ्टेवल चाहिदा मीं जि'यां दसेआ कि अपना अपना बंदे दा कंफ्ट होंदा ते मेरा कंफ्ट इयो ऐ कि में टाईटी ते सैड बिच्च दौड़ना होन्ना क्योंकि गर्मियें दे दिन च अगर हून में सर्दियें दे कपड़े पाइयै फिरगा ते तां ते मेरी दौड़ नीकली गै जानी क्योंकि अद्धा ठरी गै जाना में गर्मियैं दे दिनें पसीना पसीना होई जाना सर्दियैं दै दिनैं ठरी जाना में सर्दियैं च ते में थ'ल्लै टाईटी गै पाई दी होंदी क्योंकि लत्ता जेह्ड़ियां ओह् जिन्नियां दौड़ने कन्नै गर्म होंदियां इन्नियां कपड़े पाने कन्नै गर्म ऐनी होंदियां ते अप्पर शरीर जेह्ड़ा ओह् में अप्परों में इक विंड शिटर पाई दी होंदी जेह्दे कन्नै पसीना आंदा ते गर्म होंदा शरीर ओह् पाए दा होंदा ते ओह् पाइयै अन्दरों इन्नर पाई दी होंदी ओह्दे कन्नै दौड़ना होन्ना एह् ऐ कि जैदा में तुसेंगी सनांऽ ते मैकसिमम जेह्ड़े मतलब मेरे कन्नै दोस्त दौड़दे न ओह् मेरे आंह्गर गै होंदे न ते बिच्च बिच्च कोई बच्चा है जेह्ड़ा दुए शूज़ यूज़ करदा पर मेरा अपना जेह्ड़ा कंफ्टेवल ऐ ते में नाईकी दे गै शूज़ यूज़ करना ते जेह्ड़े मतलब में जेह्ड़े ओह् कीते हे गोल्ड मैडल मेरा आया हा उद्धऱ जि'यां में तुसें में दस्सन लगा मेरा गोल्ड मैडल आया हंडर्ड़ मीटर टू हंडर्ड़ मीटर फोर हंडर्ड़ मीटर सिक्स हंडर्ड़ मीटर ते एट हंडर्ड़ मीटर ते एट हंडर्ड़ मीटर मेरा सैंकड़ मैडल आया हा में उसलै बी नायकी दे शूज़ यूज़ कीते हे उसलै ते में फिलहाल जमैक्स ऐनी कीता हा उसलै में सिंपल जेह्ड़े नाईकी दे शूज़ आंदे नै रन्नर ऐक्स दे ओह् यूज़ कीते हे क्योंकि इक ते नाईकी दे शूज़ जेह्ड़े नै ओह् लाईट बेट होंदे नै उप्परों इन्ने जादा कास्टली बी नी होंदे नै कि कोई कोई बच्चा होंदा जेह्ड़ा ऐफोड़ निं करी सकदा शूज़ ते होंदा बी ओह् ऐ लाईट वेट ते कास्टली होंदे न मकलब मज़े कन्नै खरीदी सकदा ते जेह्ड़ा मतलब इक ते मतलब शूज़ होंदा गोल्ड बैस्क दा ते ओह् ते में मतलब शोटे होंदे यूज़ करदा हा ओह् ते बड़ा यूज़ कीते दा क्योंकि ओह् आह्ला शूज़ कंफ्टेवल ऐ हून ते फिर एह् ऐ कि मतलब नाईकी दे गै में जादा शूज़ परैफर करना ते सर्दियैं च में उप्पर तुसें गी सनाया टाईटी थ'ल्लै ते उप्पर विंडशीट लाई दी होंदी ऐ जेह्दे कन्नै पसीना आए ते दौड़ लान्ने होन्ने आं इ'यां ते फिलहाल बैसे ते में हून बंद ऐ दौड़ ते हून में शूज़ हून जिसलै में दौड़ लानी हून ते फिलहाल गर्मियां चलादियां न ऐग्ज़ाम खत्म होंदे न तां में दौड़ स्टार्ट करनी ऐ तां फिर अपना कंफ्टेवल जेह्ड़ा मेरा ड्रैस में तुसेंगी सनाया ओह् लाई ओड़ना इक लाई लैनी में टाईटी ते इक लाई लैनी सैंडो ते इक लाई लैना में शूज अपने नाईकी ते एह्दे बिच्च गै दौड़ना फिलहाल ते बैसे त्यारी करनी ऐ ओह्दी नैशनल दी डिस्टिक लैवल ते गोल्ड आए दा हून नैशनल लेई कोच ऐ मेरा ऐम्म ए स्टेडियम च में ओह्दे कन्नै गल्ल कीती इक ते ओह् आक्खा दा हा कोई गल्ल निं कराई ओड़गे ते दौड़ लानी शुरु कीती दी फिलहाल ते दिक्खने आं हून भगवान दे भरोसे ऐ जो बनगा रब्ब दे भरोसे ऐ हून मैह्नत ते करनी ऐ जिन्ने धोड़ी बंदा मैह्नत निं करै उन्ने धोड़ी बंदा कक्ख होई निं सकदा कोच किन्ना क करी सकदे जिन्ने धोड़ी बड्डा जिन्ने धोड़ी बच्चा आपैं थोह्ड़ा ट्रस्ट निं दस्सै आपूं थोह्ड़ा फोक्स निं देग ओह्दे बिच्च ते उन्नै धोड़ी कक्ख निं होई सकदा आपूं बी किश थोह्ड़ा बौह्त करना पौना पेपर खत्म होंदे ते बस मेरा ऐक्सिडैंट होए दा लत्त हून फिलहाल ठीक ऐ ते में हून बल्लें बल्लें गै दौड़ना शुरु करना हून ते अक्तूबर बिच्च मेरे होने न नैशनल ते नैशनल दे बाद फिर दिक्खने आं अगर आइयै मैडल गोल्ड ते फिर ओह्दे बाद स्टेट खेलगे ते मैकसिमम ते में सपरिंट गै लाना चाह्न्ना क्योंकि हंडर्ड़ मीटर एह् बैस्ट ऐ हंड्रड़ मीटर इसले मेरा टाईम अगर इसले में दौड़ना स्टार्ट करां ते सोलां सतारां सैंकट आने न ते ते अगर में अपने ट्रैक पर रेहा बापस ते हंडर्ड़ मीटर च मेरे आई जाने न टैन सैंकट ते में लेआई गै ओड़ने न क्योंकि उसलै जिसलै में अट्ठमीं बिच्च ट्रैक बिच्च खेढेआ ते सौ मीटर दा मेरा आया हा चौदां पवाईंट पंज सैंकट ते अगर में अपना दौड़ना शुरु करगा ते हून ते एज़ बी बधी गे दी ऐ हून ते एज़ बी बीह् साल उमर होआ दी ऐ हून ते मेरे टाईम कम से कम इन्ना ते में लेआई गै सकना ऐं बल्लैं बल्लैं दौड़ी दौड़ियै हून ते कन्नै लत्तां बी बड्डियां होई दियां स्टैमना बी जैदा होई जा बंदे च इंक्रीज़ होई दा जैदा ते बस इयो मेरा कंफ्टेवल जेह्ड़े में तुसेंगी सनाई ओड़ेआ कि मेरे नाईकी दे शूज़ जोमैक्स दे जैदा कंफ्टेवल प्रैफर करने आं लाईट बेट ऐ ते ओह्दे बाद जेह्ड़ा मेरा ड्रैस ऐ जेह्ड़ा कंफ्टेवल कलॉथ ऐ ओह् टाईटी ते सैंडो ऐ